असांजे शहर में

जेको उहो ॾाढो मशहूर आहे देश विदेश खां माण्हू ईंदा आहिनि घुमण लाइ उते कच्छी शॉल हैंडीक्राफ्ट सभु मिलंदो आहे सभु हथ खां ठहियल शयूं मिलंदियूं आहिनि ऐं शाम जो नज़ारो ॾाढो सुठो ॾिसण लाइ मिलंदो आहे ऐं सफेद रण मतिलबु उहो शाम जे टाईम ते ॾाढो खूबसूरत ॾिसण में ईंदो आहे त घुमण लायक़ ॾाढी सुठी जॻह आहे देश विदेश खां हिते पर्यटक ईंदा आहिनि ऐं ॾाढो सुठो वातावरणु हूंदो आहे रण ऑफ कच्छ हुनखे उहो जॻह जो नालो आहे